मुंहिंजे हिसाब सां त जीअं कबडी कई थी वञे त उहा अञा एशियन गेम्स में ई खाली हले पई थी त उन खे अंतरराष्ट्रीय स्तर ते खणी वञण सां असांजे भारत खे फ़ाइदो थी सघे थो पियो ॿी हिकु गेम आहे खो खो जेकी सिर्फ़ु अञा भारत में ई कई वञे थी पई त उन खे बि अंतरराष्ट्रीय स्तर ते खणी वञी सघिजे थो पियो ॿियो गदा हलाइणु गदा सां युद्ध करणु ईअं जेकी आहिनि असांजा महाभारत में ॾेखारे वियो आहे पर उन्हनि जो जेको आहे उहो अंतरराष्ट्रीय स्तर ते अञा कान्हेको ॿियो असांजी देसी गेम आहिनि ऐं सतोलिया या गुली डंडा त अहिड़ियूं चङियूं रांदियूं आहिनि जेके राष्ट्रीय स्तर ते बि ऐं अंतरराष्ट्रीय स्तर ते बि खणी वञण जी ज़रूरत आहे